قانونی مسائل سے نمٹنے کے لیے اس کے جانکار کے پاس جانا ضروری ہے یہ عقل میں آنے والی بات ہے بہت ہی کامن سینس کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم وکیلوں کو سے رابطہ کرتے ہیں اس سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس سے کنسلٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ قانونی معاملات ہمارے یہاں ہمارے خاندان میں یا اب سے عام طور پہ میرا تو کوئی پرسنل یہ نہیں ہوا ہے لیکن جو ہمارے خاندان میں ہوتا ہے تو لوگ وکیل اور عدالت کا چکر لگاتے ہیں ہمارے رشتےداروں میں کچھ لوگ وکیل ہیں تو ان سے بھی بعض چیزیں پتہ چلتی ہیں اور اس سے بسا اوقات اس سے پہلے ایسا بھی ہوتا تھا گاؤں میں کہ پنچایت ہوا کرتی تھی بڑے بوڑھے بیٹھا کرتے تھے اور وہ فیصلہ کر دیتے تھے بڑے بڑے معاملات میں وہ ایسا فیصلہ کرتے تھے کوئی کورٹ اور عدالت ویسا نہیں کر سکتا تھا یعنی بہت اچھی ان کی باتیں مانی جاتی تھی اور تنازع وہ ختم ہو جاتا تھا تو یہ ایک طریقہ ہمارے یہاں رہا ہے وکیلوں کا بھی جو پروفیشنل ہیں اور پھر خاندانی لوگوں کا بھی جو بڑے بوڑھے تھے